हाँ बोलिए क्या परेशानी है क्या दिक्कत है आपको पेट में पेट में गैस एस टी बनता है दर्द भी होती है ठीक है तो आपको पहले जाँच कराना होगा जाँच के लिए आपको क्लीनिक पर आना होगा जाँच करवाइएगा रिपोट बने रिपोट आएगा बनकर तो ये रिपोट को देखा जाएगा उसके बाद फिर आपको इलाज़ होगा और कोई दिक्कत है आपको हाँ आपको आना पड़ेगा आप टाइम से आ जाइएगा और पुर्जा उर्जा कटवा लीजिएगा पुर्जा उर्जा कटवा करके और

तो फिर आपका जाँच होगी उसके बाद फिर आपका जो है से जाँच का रिपोट बन कर आएगा ग्यारह बजे आइएगा कल ग्यारह बजे आप आइए क्लीनिक पर

और कुछ परेशानी नहीं न है आइएगा देखने के बाद ही आपको बताया जाएगा और सुगर उगर का दिक्कत सुगर उगर नहीं न है आपको घाव फुंसी कुछ भी होती है तो आपको ठीक हो जाती है न ठीक है और बी पी बी पी कैसा रहता है बी पी ठीक ठाक रहता है ठीक है तो फिर आप आइए क्लीनिक पर और यहाँ पर पहले जाँच में दीजिए फिर जाकर आपको जिस तरह से आपको रिपोर्ट बनकर आएगा और आपको जो है यहाँ पर अच्छा से अच्छा से आपको इलाज होगा और आप ठीक हो जाएंगे आप टनाटन हो जाएंगे और होता है थोड़ा उम्र का भी है प्रभाव उम्र उम्र के हिसाब से थाेड़ा दिक्कतें बढ़ जाती हैं थोड़ा अच्छा से हाँ आ जाइएगा क्लीनिक पर